तोड्डा वास्को सांकवाळी कवळ्या राय रासय चिकले बोरये नीव वाडें वाडें मेस्ता वाडें खाऱ्या वाड्यार कांसावले माजोड्डा मोरजे उतोड्डा ठाण्यार कुट्टाळें फातर्पियां कलंगूट बागा सड्यान बेलाबाय वाळपय फोंण्या पणजे म्हापसा मडगांव बाणावले कोलवा दिवाडे शिरगांव दोनापावल सावंतवाडी नावेली धारगळ वार्का आरांबोल ऑलांत बोगमाळो वागातूर नावेली नुवें दोनापावल परवरी सावंतवाडी पिलार शिरदोना मडकय बाणस्तारी भोमा रायबंदर म्हार्दोळ नेवऱ्या नारवा डोंगरी शिवोले कुमारजुवां मिरामार जुयांर केंपें पोंडा शिरोडें शिरगांव मयें सांखळी बिचोले वेर्णा पेडणें वागातूर पाळयें तांबडे सुल्ला सावड्डें आमोण्या आरांबोल